सूर्ज जे उगल तऽ हमसब जे पहाड़ जङ्गल सबमे जे गेलहुँ तऽ जङ्गल रहै छै घना जङ्गल रहल तऽ ओहि बीचमे जे गेलहुँ अगर तेज धूपो छै तऽ ओहन प्रकारके हमरा सबपर नहि अबै छै रोशनी किएक जे जङ्गल रहल उपरसँ पत्ता झाड़सब रहल ओहिसबसँ ढकल रहै छै तऽ हमसब अपन उपर चढ़ैत रहलहुँ आओर सबकाज अपन जे होइ छै कलम गाछीवला जङ्गल झाड़वला से सब करैत रहलहुँ तऽ ओहन प्रकारके जे छै से धूप सबके जे छै से हमरासबके नहि रहै छै अथी कलम सबमे रहलहुँ तऽ ओहिसबमे जे छै से पहाड़ सबपर चढ़लहुँ तऽ गाछसब रहल चारू साइड गाछ रहल ओहिसब लऽ कऽ जे छै से नहि ओतेक ओतेक हमरासबके धूपके अथी रहै छै धूप धूपसँ हमरासबसँ जे छै से हमसब धूपो हमरासबके नीको लागल ओतेक जे छै से नहि अगर ज्यादा धूप रहल तऽ हमसब जे छै से गाछके तरमे आबि गेलहुँ गाछसब ओहिठाम रहै छै जगह जगहपर गाछ रहै छै सब जगह जङ्गल रहै छै तऽ ओहिसबके हमरासबके ज्यादा नहि रहै छै धूप तूपके अथी कि बुझलिए सूर्ज सूर्ज अस्त भेल तऽ आओर नीक लागल ओहिपर हमसब चढ़लहुँ आओर सूर्ज हुनकर उदैओ भेल तऽ ओहिओ टाइममे हमसब तऽ जङ्गल झाड़मे रहैवला आदमी पहाड़सबपर चढ़ै छिए तऽ नीक लगै छै हमरासबके ओहोसब रहल साँझ फेर हमसब घर अपन पकड़ि लेलहुँ सबकिछु भेल हमर सबके हाँ जे जेना छै